हमर संस्कृतिमे विवाहक समारोहम बियाह जे होइ छै जेनाकि भगवतीके पूजा होइत छै सिन्दूरदान होइत छै गठबन्धन होइत छै इएह इएह तरहसँ ढ़ेरी प्रकारके विधि होइत छै आओर अपन संस्कारक पालन करैत छै अपन नाम चेंज करैत छै अपन जे पतिके नाम होइत छै से दर्ज करबैत छै एहिना कएकऽ ओ अपन ओकर कुल खनदान बदलि जाइत छै ताहिकेबादसँ ओकर गोत्र जे छै सेहो बदलि जाइत छै अहिना कएकऽ बियाह होइत छै